म्हाका तुज्या विशयी वा तुज्या कुटुंबा विशीं थोडक्यांत कितें तरी म्हायती सांग हय म्हाजें नांव सिध्दी काशिनाथ नार्वेकर म्हजो जल्म सव्वीस डिसेंबर दोन हजार तीन ह्या दिसा गिरी ह्या गांवांत जाल्लो म्हाजें पुराय नांव काशिनाथ सिध्दी काशिनाथ नार्वेकर तशेंच म्हज्या पप्पाचें नांव काशिनाथ यशवंत नार्वेकर म्हज्या मम्मीचें नांव करिश्मा काशिनाथ नार्वेकर आनी म्हज्या भावाचें नांव यशवंत काशिनाथ नार्वेकर आमी चार जाणां रावतात म्हजो आवय बापूय आमचेर खूब मोग करता आमकां कांयच उणें पडपाक दिना कितेंय चुकल्यार आमकां आमची चूक दाखोवन दिता आपलीं भुरगीं खूब शिकचीं म्हूण तीं खूब कश्ट करतात आमकां बरी देख दिवपाचो सदांच यत्न करतात आपलीं भुरगीं एक बरो नागरिक एक बरे मनीस जावचे हो तांचो सदांच यत्न आसता आमी दुसऱ्यांक वेळा काळार पावपाक जाय हें आमकां तीं समजयतात म्हाका तीन वर्सांचें आसतना आंगणवाडींत घातिल्लें थंय बाईन आमकां खूब बरे बशेन शिकयल्लें आमकां अक्षरांची वळख दाखोवन दिल्ली मागीर म्हाका सेंट एन्थनी हाय स्कूल माँत द गिरी हांगां हांवे म्हजी पयली यत्ता तशेंच लोवर केजी आनी अपर केजी केलां हाय स्कूल माँत द गिरी हें गिरी गोंय हांगां आसा म्हजीं बारां वर्सां थंय कशीं गेलीं हीं म्हाका कळ्ळींच ना हांवें धावे यत्तेंत सिक्टी नायन पर्संट घेतलें तशेंच म्हजी शाळा सोपतकच हांवें पुरशोत्तम वालावलकर हायर सेकेंड्री स्कूल हांगां कला शाखेंत प्रवेश घेतलो थंयसर म्हजी बारावी अकरावी आनी बारावी जाली आनी हांव सेवेंन्टी नायन पर्संट येयलें स्कुलांत तशेंच काॅलेजीन हेडमास्टर आनी टिचरींनी आमकां बरी शिक्षण आनी बरी देख लावपाचो खूब यत्न केल्लो मागीर म्हाका टिचरीचे टिचरीचे कोर्साक वचपाक जाय आसलें आनी म्हाका आमचें थंयसरल्यान सिध्दी सावंत ह्या चलयेन बीए बिएड कर म्हूण सांगलें तेन्ना हांवें विद्या प्रबोधिनी वाणिज्य शाखेंत प्रवेश घेतलो हांवें पयलीं पयल्या वर्स कला शाखें शाखेचें शिक्षण म्हजें जालें आनी हांव दुसरे वर्स कला शाखेंत शिकतां